مجھے اس وقت اچھا مشورہ دینے والے تھے کہ میں نے اپنے لیے ایک زمین خریدی تھی کہ میرے دوست خورشید نے بتایا تھا میرے کو کہ یہاں پہ ایک زمین ہے شمشا آباد پہ آپ جا کے دیکھو بول کے اس نے مشورہ دیا تھا پھر میں نے دیکھا ادھر لیکن ادھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا پھر میرے بھائی نے بتایا کہ یہاں پہ بھی ایک زمین ہے گرین سٹی کالونی میں بولے تو میرے کو وہاں پہ سمجھ میں آئی اور میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میرے کو وہ زمین پسند آئی پھر میں نے ایوب کی بات سنی ایوب کی بات سن کے جو سوں میں نے پھر وہاں پہ زمین خریدی اور وہاں پہ بہت اچھی زمین ملی میرے کو اس کا مشورہ بہت کا فائدے مند ثابت ہوا ایوب کا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ جا کے میں نے زمین خرید لی وہ اور میرے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوئی وہ یہ فیصلہ میں نے بہت اچھا کیا یہ ایوب کی بات سن کے اس کا فیصلہ بھی اچھا تھا اور میں نے بھی اپنے لیے فیصلہ کیا اور وہ میرے لیے بہت فائدے مند ث ثابت ہوئی